हांवे एक डस्टबीन ऑनलायन मागयल्ले त्या प्रमाण तें त्या तारखेक आय आयलें त्या प्रमाण तें बरो प्रोडक्ट म्हणून हांवेन घेतिल्लो तर तें बरें आसा म्हणजे तेका सकयल चाकां आसा रंग बरो आसा ब्लू आनी मोठे त्या प्रमाण उक्ते करपाचे झांकण बिकण तेका वेवस्थित बरें दिल्ले आसा तेणें आनी डस्टबीन हें कितें सगळ्या जे कितें कचरो किंवां कितें आसा तो तेतूंत वेवस्थित उडोवपाक बी बरें जाता तेका लागून आमी तें मुद्दाम ऑर्डर केल्लें